जय झूलेलाल दादा दादा मूंखे रोटी जो ऑडर लिखाइणो हुओ त ऑडर लिखो ॿ दाल फ्राय ॿ पनीर पालक ॿ चांवरनि जूं प्लेटूं चारि फ़ुलका हिक प्लेट गुलाब जामुनि ऐं हिक आइस्क्रीम हा इया जेकी मुंहिंजी पुराणी एड्रेस हुई न श्री गणेश कॉपरेटिव हाउज़िग सोसाइटी फ्लैट नम्बर हिक सौ टे सेक्टर वीह प्लोट नम्बर नव खारगर इयो उते न मोकिलिणो आहे इयो नईं एड्रेस ते तव्हां मोकिलिजो हूअ एड्रेस मां तव्हांखे लिखायां थो तव्हां एड्रेस लिखो फ्लैट नम्बर नव सौ टे श्री हरी कॉपरेटिव हाउज़िग सोसाइटी प्लोट नम्बर चारि सेक्टर सतावीह खारगर नवी मुंबई सेंट्रल पार्क जे पासे में आहे बसि सेंट्रल पार्क खां थोरो ई अॻियां ईंदा न उते ही कॉरनर जी बिल्डिंग आहे श्री हरी कॉपरेजी कॉपरेटिव हाउज़िग सोसाइटी इन जॻह ते तव्हांखे ऑडर मोकिलिणो आहे हा मुंहिंजी झूनी एड्रेस आहे न हिन मां कढी छॾियो इहा नईं एड्रेस तव्हां हिन में विझी छॾियो अॻिते कुझु बि ऑडर हुजे न तव्हां हिते मोकिलिंदा कयो असां तव्हांजा रेग्युलर गिराक आहियूं असांजो तव्हांजे होटल में ऑडर ॾींदा रहंदा आहियूं त अॻिते को बि ऑडर हुजे न तव्हां हिन एड्रेस ते मोकिलिजो इया एड्रेस तव्हां हुन में लिखी करे रखी छॾियो पंहिंजे कम्प्यूटर में फीड करे छॾियो जय झूलेलाल